हेलो नमस्कार मैडम हम हिन्दी तेजससँ जी जी हम जी हिन्दी तेजस सिङ्गरसँ बात कऽ रहल छियै ठीक छै से से अहाँके बारे सुनलहुँ कि अहाँ आयल छी अहाँ मैथिली गाना गाबैत छी नहि आ हम गाइत छी हिन्दी गाना से अहाँ अहाँ बताबू जे मैथिली गानामे की की बहुत अच्छा होइत छै की की गाना गायल जाइत छै की की होइत छै कनि मैथिलीके बारेमे हमरा जानयके हइ कनि बताउ जैसेकि हम जैसेकि हँ जैसेकि हम सुनल छी नहि कि मैथिली भाषा बहुत मीठा भाषा होइत छै ठीक छै से कानके बहुत सुकून दैत छै पूजा पाठमे लोक जे महिलासभ होइत छै जे गीत गाइत छै ओ अक्सर मैथली ही गीत गाइत छै ठीक छै किछु जे मैथली गीत गाइत छै छठि पर्वमे सिर्फ मैथिली गाना बजैत छै से सभ हमरा बड्ड नीक लागैए तऽ हम थोड़ा जानकारी लयके चाहैत रही से मैथिलीमे आर की की किस किस तरहके गाना बनैत छै हँ हँ से जे हमर बिहारमे हँ हँ हम लोगके जे बिहारमे होइत छै हम लोगके जे बिहारमे तऽ ज्यादा मैथिलीएके मैथिली जे छै से एकटा बड्ड नीक लैंग्वेजो छै अच्छो लगैत छै सुनैमे तऽ बड्ड आ बड़ा अच्छा लगैत छै से से हमरा अछि कि जे नीकसँ गाना जानैत छै से सभ अलग होइत छै जे छै हमर भए गेल नाच गाना नाच करू गाना करू अगर रोएके मन छै तऽ कनि सैड साँग सुनलहुँ खुशी होएके मन छै तऽ दोसर गाना सुनलहुँ अगर घुमयके या घुमय कतहु जा रहल छी तऽ घुमयके लिये अलग गाना छै तऽ हर चीजके लिए गाना छै आओर मैथिली अक्सर पूजा पाठ ईसभके दर्शायत छै तऽ मैथिली अच्छा मैथिली हमरा बड्ड नीक लागैए अहाँके हिन्दी गाना नीक लागैए अहाँ सुनैत छी अहाँ गाइत छी अहाँ तऽ सिङ्गर छी तऽ अहाँ तऽ गायब ने हम जे छै हिन्दी सिङ्गर छी तऽ हम हम कोशिश करय चाहैत छी हम मैथिली सीखू मैथिली गानासे सीखू आओर गाउ से अहाँसे जे हम मिलय चाहब जे की जानय चाहब अहाँ हमलोग छी थोड़ा धुन आपलोगके अहाँके धुनसँ अलग भए जाइत छै कनि अलग अलग भए जाइत छै से अहाँके धुन मे जे छै ने बिहारके रङ्ग रूप दिखैत छै ठीक छै बिहारके खूबसूरती अहाँके भाषामे दिखैत छै आ हमलोगके भाषामे हरचीज जे छै हिन्दी भाषाके जे गाना होइत छै ताहिमे अलग अलग तरहके चीज दर्शायल जाइत छै ठीक छै बोललहुँ तऽ अहाँके जऽ खुश छी तऽ ओकरा लेल गाना गम छै अहाँके तऽ ओकरो लेल गाना अहाँ जे ट्रेवलिंग करैत छियै ओकरो लेल गाना सभकुछ लेल गाना छै जब अहाँ हम दुनू मिलब एक दूसरेसँ हम अहाँकेँ हिन्दीके गानासभ सिखाए देब अहाँ हमरा मैथिली सिखाए देब जी जी अहाँसँ बात करके बड्ड नीक लागल मैडम